हा जी असांजी गुलन जी दुकानु आहे हा त तव्हां ॿुधायो तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा गुल खपनि असां वटि गुलाब जा गेंदे जा चमेली जा सभु मिलंदा आहिनि तव्हांखे कहिड़ा खपनि

त तव्हां ॿुधायो तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा खपनि

जीअं गुलाब जा तव्हां वठंदा त गुलाब जा त टे सौ रुपये जा किलो थींदा ऐं गेंदे जा वठंदा त आहे न हूअ तव्हांखे सौ रुपये में ई मिली वेंदा चमेली जा तव्हांखे अढाई सौ रुपये में ई मिली वेंदा

हा ॿिया बि आहिनि ॿिया बि आहिनि आहिनि पर उहे बि आहे न इअं ई रेट में ई आहिनि त हू रेट हिकु सेकंड

हा रेट असां तव्हांखे हाल तव्हांखे केतिरा खपनि हा त तव्हांखे घणा खपनि

हा त तांजो अलॻि अलॻि तव्हांजो जीअं गुलाब जा तव्हांजा थी वेंदा टे सौ रुपिये में मिली वेंदव या

हा त तव्हां न दुकानु ते अची हिकु बार अञा ॾिसी लाहियो की भाई हाणे कहिड़ा कहिड़ा गुल आहिनि ऐं तव्हांखे कहिड़ा था पसंदि अचनि हूं हा हा सुठा ऐं फ्रेश ई मिलंदा तव्हांखे असांजे दुकानु ते फ्रेश ई हूंदा आहिनि मां रोज वठी ईंदा आहियूं असां रोज ई विकणंदा आहियूं

मोगरे जा बि हा मोगरे जा बि आहिनि मोगरे जा बि तव्हांखे मिली वेंदव मोगरे जा आहे न तां खे ॾेढ सौ रुपये में मिली वेंदव ॾेढ सौ रुपये किलो जा मिली वेंदव हूं सजावट जा असां मालाऊं रखंदा आहियूं गुलाब जूं अगरि तांखे गुलाबनि जूं मालाऊं ठहाराइणियूं हुजनि सजावट लाइ त उहे बि असां तव्हांखे ठाहे करे ॾींदा आहियूं हूं त उननि जी रेट अलॻि आहे हा हा हूं हा बुके बि मिलंदा आहिनि उननि जी बि उहे बि असां तव्हांखे अलॻि अलॻि फ्लॉवरनि जा अलॻि अलॻि फूलनि जा ठाहे करे ॾई सघूं था तव्हां जहिड़ा जहिड़ा फ्लॉवर चवंदा उहे लॻाए करे हा हा हा ठीकु आहे हिकु बार तव्हां अची करे असांजी हिकु बार तव्हां असांजी दुकानु ते अची ॾिसो ठीकु आहे हा